ओइ मा माथो खालामबावनो आंथ' बिदिखौ माने सिङाव थानायखौथ' नायख्रंनाय जायाखैना आंबो मिथिस्लाबनाय जायासै नोंथाङा माबोरै मोनलांखो आं बेखौबो बुजिला हैद नङा सालथे आंबो नायस्लाबनो हायाना बेफोरबायदि खारिखर दङ बिसोरबो माबोरै माबोरै फानदों आंथ' फानग्राया फानहरखानांगौ नङा होमबा

नंगौ नामा अ माथो खालामबावनो बोरैबा लांसनफ्रांबाय आरो बोरैबा लांनायबायदि जाबायबा नोंथाङाबो बोरैथो मिथिबावनो अ

गारजोबदो नामा

दाथ' अ दाथ' बेबायदि मोनथ'वाखैमोन माथो मानसिफ्रालाय मोजां मोजां मोनलांदों माथो अ नङा